जी हाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो ऐप्प हैं जैसे कि आजकल की जो जनरेशन है आजकल के जो बच्चे हैं और जो लोग हैं वो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले जो ऐप्प हैं उनमें पहले सबसे पहले नंबर पे व्हाट्सऐप्प हो गया इन्स्टाग्राम हो गया और भी जो सोशल मीडिया की ऐप्प हैं जैसे कि ट्वीटर है फ़ेसबुक है ये सारी ऐप्प बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ऐप्प हैं उसके बाद जैसे कि लोग आजकल जो खरीदारी है वो भी ऑनलाइन करने लगे हैं तो जैसे कि अभी नई नई जो वेबसाइड हैं वो अभी आईं है नई नई ऐप्प अभी लॉंच हुईं हैं जैसे मीशो है आजिओ की ऐप्प है ऐमेज़ॉन की ऐप्प है फ़्लिपकार्ट है ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाली ऐप्प हैं क्योंकि लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं इन ऐप्प से और जो स्मार्टफ़ोन जो हैं हमारे इनके जो फ़ायदे हैं वो भी बहुत ज़्यादा है स्मार्टफ़ोन से हम एक दूसरे से अगर हम ब काफ़ी दूर हैं एक दूसरे से तो हम बात कर सकते हैं एक दूसरे को देख सकते हैं एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं दूर रहकर भी है ना और काफ़ी सारे जो हमारे व्यवसाय से रिलेटेड जो काम होते हैं वो भी हम अपने मोबाइल से कर सकते हैं और आजकल के टाइम पर जो मोबाइल है उसका गलत यूज़ जो है वो बच्चे कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फ़ोन चलाने लगे हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ बच्चों के अंदर आ रहीं हैं